आं दाखालि जाहा दाखालि सासे लोगोआ गरेस्वर बाजाराव लिंना लांनायखाइ थांदोंमोन ओमफ्राय दखानाव गलायावहाय मोजां होनानै गांसे दख'नाखौ नुनानै फसायबाइ फसायनानै लाबाय ओमफ्राय दा माबो बांद्रायखाइ सानदोंमोन आरो लागोन लाया बिदि सानबाय ओमफ्राय जिया मोजां खुन्दुङा मोजां जागोन खोमा गाननो कम्फरटेबोल जागोन खोमा साननानै लाबाय आं फसायनानै न'वाव लाबोनानै सानसे गानना नायबाय ओमफ्राय दखनायानो गाननो कम्फरटेबोलबो नङा आरो कालारफोरानो सु खेबसे सुनायावनो कालारा खारदो माने मोजां नाङासै आरो आं दाग्राफोराबो इसे माने दामजों गोरोबनानै फाननांगौ अब्लासो माने बायग्रा आरो फानग्रानि माबाया मुइल'वा जायो दा कालारानो खारजोब्बाय साननै सुनायावनो फास खालिथ' कालारानो माने डेमेस जाखादो ओमफ्राय मोजां नाङासै आरो आङो गान्नोबो मोजां नाङासै ओमफ्राय कालाराबो दिस कालार जालांबाय